आं बर'नि फिसा खायनो बर'रावखौनो आं मोनजेनदों सोलोंनो मोनदों आरो होननो थाङोबा बे इउथुब बर'नि इउथुब चेनेल होननो थाङोबा आङो ओरैनो रेनदमलि एखमबा एनितिं एमजे खौ नायो आरो एखमबा सम सम फुजि बसुमतारी खौ नायो आरो बेनि अनगायै आं बांसिन हिन्दि इउथुब चेनेलफोरखौसो नायनाय जायो बांसिन ब्लगार्स फोरनि बेफोरखौ आरो बांसिन होननो थाङोबा आङो माबा सैमा सैमाफोरनि भिदिअस बेफोरखौसो नायनो मोजां मोनो आङो जेखि जाया सैमानि माबाफोर क्लिप ओंखारबाय थायो बानो आङो सैमाफोरनि भिदिअस खौनो नायनो इन्थारेसथ जाबाय थायो आलदा आलदा बिसोर मा बायदि आखल खालामो माबायो बिसोरो मा बायदि खारो बारो बेफोरबायदि माबायदि रेलिसन बिसिना अनार्स फोरजों बेफोरखौसो आङो नायनो इन्टारेस्ट मोनो